जोङो बेबायदिनो इलेकसनफोर गेलेयोब्ला दावराव दावसि गावजों गाव जोङो नायलायनोबो हाया जायो आरो गावजों गाव जोङो हिंसा हिंसि जायो नोङो बिफिएफ सो नोङो उमुखसो नोङो इउपिपिएल सो नोङो उमुगावसो दं नोङो थासुगआवसो दं होन्नानै जोङो नांलाय लायो खमलाय लायो गोबां मानसिफ्रानो बेबायदि दाबोनो बुजिनाय गैया बुजिनाय हाबा बेबायदिनो जोङो नायलायनो हाया गावजों गाव दुसिलायो सोरबा सोरबा गोजाननिफ्रायनो एरायलायो गावजों गावनो नायलायनो हाया जायो बेबायदिनो बे एलेकसन खाथि खाथि सौफैबाथाइ जोंहा गरम दावराव दावसि दोनैबो उमुग दिनैबो थासुखा बेबायदिनो जोङो जोबथा बखिलायनायखौ जोङो नुनो मोनो जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि दावराव दावसिया दाजाथोंसै नायनो हालायैया दाजाथोंसै जोङो मोजाङैनो मोजां नायलायनांगौ थालायनांगौ बेयो मानो मोनसे इलेकसनसो सान्नानैहाय जोङो गावजों गाव हिंसा हिंसि जालायनो नाङा नायलायनो हायै जानो नाङा बेबायदिनो मोजां अन्नायनि नोजोरजों नायनांगौ मिलायलायनांगौ मिलायनायनि अनलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो बे संसारा गोजोनाव फैगोन आरो सान्थियाव फैगोन जुदि नोङो बैखौ नायनो हाया बेखौ नायनो हाया बेबायदि खालामोब्ला जोङो गावबागाव जिउआवबो जोङो गोजोन्नाय मोन्नाय नङा नखरावबो दावराव दावसि फैगोन आरो मालायजोंबो जोङो गोजोन मालायनोबो जों गोजोननाय होनो रोंनाय नोङा बेफोरबायदि जायो आरो नखरफ्राव आरो मालायजोंबो दावराव दावसि जोङो नायनो हायि मेगन गोसा जायोबा जोङो गोजोन्नाय मोना बेफोर बायदि जायो बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि दावराव दावसिया जायै बायदि नाय गोजोन गोजोन थानो हानाय बायदि आरो मालायखौबो हिंसा खालामनो नाङा मोजाङै थानांगौ गोसो गोथार थानांगौ बेबायदिनो जोङो बेबायदि थायोबासो जोङो नखरावबो गोजोननाय फैगोन आरो गथ' गथाइ फोरजोंबो माबागोन नोङो जुदि नोङो नखरनि जानानै जोङो मालायफोरनोबो मालायफोरखौ नायनो हायो नोजोर मेगननि नोजोर मेगन हिंसा मेगन गोसा जायोबा जोङो जोंनि नखरनि गथ' गथाइफोरखौबो फोरोंनाय जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ ज्राब गारनानै जोङो मोजां लामायाव थाबायनांगौ मालायफोरखौबो नायनो हानांगौ